जुनार फिसिनाया जोंनि गामियारियाव गोबाङानो बयबो जिब जुनार फिसिनानै जिउ राहाखौ खुङो दिनै दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोर जुनारफोरखौ फिसिनानै बयबो जिउ राहाखौ दानानै लायो गोबाङानो गामि ओनसोलाव बेफोरखौ फिसिनाय जायो

बोरमाफोराथ' जोंनो बेदर होयो बेदर मोनजायो बेखौ फाननानैबो रां थाखा आरजिनो हायो मोसौआ जाहैबाय मोसौ गायआ जोंनो बोसोरफा माफा फिसा होयो आरो बेजों लोगोसे गाइखेरबो मोनो गाइखेरखौ आथिखालाव गोबां बाजारफ्राव फाननानै रां खामायनो हायो आरो दाउफोराबो दाउआबो जोंनि थाखाय फुजा पानिफ्रावबो दाउनि गोनांथि जायो बर'नि माखासे धोरोम हिन्दु धोरोमफोर दङ बेफोराव दाउ बिदिनो बोलि बाहायनाय जायो बेफोरनि थाखाय दाउफोरखौबो बाजाराव फाननानै जोंनि जिब जुनार फिसिग्रा माखासे आबादारिफ्रा बा न'खरनि आयजोफोरा बेफोरखौ फाननानै रां थाखा आरजिनो हायो दाउआथ' जों बेदरबो जानो हायो दाउखौबो बेदर जानो हायो अमा फिसिनानैबो जों आथिखालाव गोबां रां आरजिनो हायो जिउ राहा खुंनो हायो अमाखौबो जोङो बेदर हिसाबैबो जोङो जानो हायो दा जों आथिखालाव गोबां दाउ अमानि फार्मबो खुलिनानै गामिफोराव गाव गावनि जिउ राहाखौ खुंगासिनो दं बेफोरजोंनो जों सोरहाबा न'खराव जेबो साख्रि बाख्रि गैयि सुबुंफोरा दाउ अमा फिसिनानैनो गोबां जोङो जिउ राहाखौ खुंगासिनो दङ दा जों जोंनि ओनसोलाव बा जों गामियारियाव दाउ अमा बोरमा फिसिनानैबो जोङो गोबां जिउ राहाखौ दानो हायो